हमारे क्षेत्र मे कई ऐसे आम कानून के मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए जैसे कि चोरी चकारी और चोरी चकारी बहुत ही बड़ा मुद्दा है कई जगह ऐसी है जहाँ पर लोग जाना भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चोरी चकारी चल रही है और उसके बाद है आम दानी का केस जैसे कि कई लोग कॉलोनी मे ही आपस में लड़ने लगते हैं और वह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपस मे ही लोग रह कर एक दूसरे को ही कम्प्लेन्ड कर रहे हैं यह सब महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कानून की नजरों में आने चाहिए जो कि आम है लेकिन आगे जाकर वह बड़े बन सकते हैं